ग्रामीण क्षेत्र में खेले जाने वाले खेल जो हैं सामाजिक से जुड़े रहते हैं जैसे कुछ लोग आपस में मिल के खेल खेलते हैं कुछ जैसे मोबाइल गांव में कम ही देखा जाने वाला चीज़ है मोबाइल बहुत कम लोग देखते हैं इसलिए शाम के समय जब सभी लोग जाते हैं कोई क्रिकेट खेलने जाता है कुछ लोग कब्बडी खो खो ऐसे खेल ग्रामीण स्तर में स्कूलों में भी सिखाए जाते हैं जिससे बच्चों में एकता रहती है कि हमें कैसे मिलकर रहना चाहिए कैसे हमें खेल खेलना चाहिए मिलकर तो बाद में जब वो बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है कि आपस में साथ में रहने से एक सामाजिकता कैसे बढ़ती है समाज के बारे में वो जानने लगता हैं और उसे समाज के साथ कैसे रहना है कैसे बिहेवियर उसका होना चाहिए इस बात के बारे में उसको पहले से ही जानकारी होने लगती है तो इसलिए जो है सामाजिकता वाले जो खेल हैं साथ में खेले जाने वाले ये बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी हैं और इनसे लोगों को यही लाभ मिलता है कि बाद में वह सामाजिक स्तर पर भी कार्य करते हैं